मां पियूष वाधवानी गोल मैदान ते रहिंदो आहिंयां शिव शक्ति अपार्टमेंट में टे सौ चारि रूम नंबरु मां पेटीएम ऐप तां पेमेंट कई हुई जंहिंजे जंहिंजे करे उहो पेमेंट अटकी पई ऐं मुहिंजो ऑर्डरु केंसिल थी वियो आहे हाणे मूंखे उहे पैसा रिटर्न खपनि